अस इत्थै मतलब कोई बी बिजनेस खोह्लचै मतलब सारे बिजनस चली जंदे जि'यां कि इत्थै नर्सिंग कालेज ऐ इत्थै ब्यूटी पार्लर दा कम्म बड़ा जैदा चलदा क्योंकि इत्थै युनिवर्सिटी बी ऐ ते नर्सिंग कॉलेज बी ऐ जिन्ना बी होई सकदा कि भाई उन्ना गै मतलब ब्यूटी पार्लर दा सारें कोला जैदा कम्म चली सकदा जां जि'यां कापिएं कताबें दी दकान होऐ स्टेशनरी जि'यां आखदे एह्दी दकान होऐ तां ओह् बी कम्म ठीक चली जंदा युनिवर्सिटी दी वजह् कन्नै ते हून मतलब कि ढाबाच ढाबा होऐ सब्जी दी दकान होऐ जेह्दी बी जेह्दी बी दकान होऐ ते मतलब कम्म अच्छा चली जंदा कि केह्दे कारण चलदा कि इत्थै नारायणा हास्पिटल बी ऐ युनिवर्सिटी बगैरा बी ऐ ते ओह्दे कारण एह् कम्म मतलब कि ठीक चली सकदा अच्छा चली सकदा ओह्दे बाच कि एरिया इक मतलब ग्राईं एरिया ऐ के एह्दे बिच चक्की दी जरूरी ऐ की के आटा पीह्ने आह्ली चक्की नेईं ऐ इत्थै की जरूरत ऐ की के आटा पीह्ने आह्ली चक्की नेईं ऐ इत्थै कि आटा पीह्ने आह्ली चक्की बी जरूरी होनी चाहिदी क्योंकि एह् ग्रां ऐ लोकें दे घर दाने दूने होंदे ते बड़ी दूर इ'यां मतलब गड्डी च जाना पौंदा कराया खर्चियै बड़ी दूर जाना पौंदा कराया खर्चियै ते फ्ही ओह् उत्थुआं पेहाइयै औना पौंदा ते एह्दे कोला एह् जरूरी ऐ कि इत्थै जरूरत ऐ चक्की दी की के कि चक्की होऐ ते चलो लोग बचैरे इत्थै आटा शाटा पेहाई सकदे जां मक्कें दा आटा कुतै पेहाई सकदे जां चौलें दा आटा बी लोग पेहांदे कि ओह्दे ढोड्डे बनांदे ऐ चक्की होऐ चौल ते मतलब बंदा सारा किश करी सकदा चक्की गै निं होऐ कोल फ्ही ओह् कुत्थै पेहाना होंदा एह्दे आस्तै कि साढ़े ग्रां बिच जेह्ड़ी ऐ चक्की दी जैदा जरूरत ऐ बाकी ते मतलब इत्थै ते जि'यां नर्सरी बगैरा कम्म एह् बी चली जंदा इत्थै नारायण हास्पिटल ऐ इ'यां गमले बगैरा एह् बूहटें दी जरूरत होंदी जां जि'यां मतलब आक्सीजन बगैरा एह् बूहटें कोला गै थ्होंदी ऐ ते एह्दे वास्तै गै नर्सरी जरूरत मतलब नर्सरी दा कम्म बी इत्थै बड़ा अच्छा चली जंदा ते की के इत्थै नारायणा हास्पिटल ऐ ओह्दे बिच बी बड़े सारे गमले उत्थै डाक्टर जित्थै रौंह्दे क्वार्टरें च उ'नेंबी बड़े सारे गमले लाए दे होंदे अपने अपने बालकनी च ते नर्सरी दा कम्म बी इत्थै अच्छा चलदा कि ठीक ऐ ते जि'यां युनिवर्सिटली आह्ले बी इत्थै गै औंदे गै उ'नें बी इत्थुआं मतलब गमले बगैरा बूहटे शूहटै लैंदे ते इत्थै कम्म मतलब शैल चली जंदा इत्थै हास्पिटलै कारण ते यूनिवर्सिटी दे कारण ते जो बी ऐ कि जि'यां हून ढाबा होई गेआ मनेआरी होई गेई ते पार्लर दी सबतूं जैदा बैस्ट चली सकदा ते ढाबा एह् सबतूं जैदा चलदा की के इत्थै बचैरे ढाबा तां चलदा कि इत्थै हास्पिटल पेशेंट कन्नै जेह्ड़े बचैरे आए दे होंदे घरा ते उ'नें बचैरें कुत्थै जाना रुट्टी खाने गी ढाबा होऐ ते ओह् बचैरे असानी कन्ने बचैरे दकान उप्पर आह्निये खाई सकदे एह्दे वास्तै ढाबा बी बड़ा जरूरी ऐ ओह्दा बी बड़ा बैनीफिट ऐ ते बाकी एह् मनेआरी आह्ली ते चलो एह् ते ऐ आम के आखदे चली गै जंदी ऐ की के सारें गै जरूरत होंदी कोई बी चीज लैनी होऐ मनेआरी आह्ली दकान उप्परा ते बाकी सब्जी आह्ली दकान सब्जी आह्ली जरूरी ऐ की के ग्रां दे लोकें बी सब्जी जरूरी ऐ ग्रां ते एह् गै होंदा के चलो घर लाई दियां सब्जियां भिंडियां कुतै लाई दियां होंदियां घर उप्पर जेह्की हून इत्थै बाकी स्टूडेंट बगैरा न जां एह् डाक्टर बगैरा न इंदे इ'नें कुत्थुआं सब्जी सुब्जी लैनी तां करियै इत्थै सब्जी दी दकान बी मतलब अच्छी चली जंदी ऐ एह् हास्पिटलै दे सिरे पर जां एह्दे एह्दे कारण युनिवर्सिटी दे कारण बाकी साढ़े ग्रां दे लोकें ते ओह् ऐ घर बी होई जंदी इन्नी हारी सब्जी सुब्जी मर्चां मुर्चां घर बी लाई दी होंदी माड़ी मुट्टी ते औंदा चलो टाइम पास होई जंदा ते बाकी मतलब ठीक ऐ जो बी ऐ हर इक दकान मतलब बिजनेस अच्छा ऐ जेह्ड़ा बी बिजनेस करो मतलब ओह् गै इत्थै बैस्ट ऐ ठीक ऐ इत्थै आस्तै की के कोई बी कम्म इत्थै कोई कारोबार खोह्लग ओह् असानी कन्नै मतलब शैल चली जंदा बड़ा फायदा होंदा जेह्दी मर्जी दकान खोह्लो ढाबा खोह्लो पार्लर खोह्लो जो बी खोह्लो मतलब सारें आस्तै ठीक ऐ ओह्